हैलो अंजी गुड मार्निंग केह् हाल ऐ केह् हाल ऐ आं ठीक कनेही चला दी बच्चें दी पढ़ाई आवेओ मैम में किन्ना बचे दा बच्चें दा सिलेब्स

अच्छा कोई दस दिन चाहिदे न तुसेंगी सिलेब्स कम्पलीट करने गी ते चलो कोई निं भी में बी डेटशीट बनाई ओड़दी तुस पढ़ाओ बच्चें गी शैल आं शैल पढ़ाओ ते एक्स्ट्रा पीरियड बी लेई लैओ बच्चें दा जेह्दा सिलेब्स कम्पलीट होई जा ओह्दा पीरियड लेई लैओ आं ओह् लेई लैओ ओह् करी लैओ ओह् पीरियड लेई लैओ ते अपना सिलेब्स कराई लैओ जल्दी कम्पलीट ते भी टेस्ट लैयो ते अं'ऊ डेटशीट बनाई लैगी आं ठीक ऐ ठीक ऐ ओह् तुस होर बाकी किश बच्चें दा ठीक ऐ सनाया ते आं कल्ल करगी ते तुस टेस्ट लैओ मिगी सनाई ओड़ो ते अंऊ उंदी ते डंडे बी मारो जेह्ड़े नेईं पढ़दे न ठीक ऐ ठीक ऐ मैडम चलो ठीक ओके